जेनेबा आलु भाजा एवनायाव माबाफोर मावनानै खामदोंबा बेखौ लासै लासै अरखौ फिसा होनानै बे खामनायफोरखौ एखां एखां गारनानै अरखौ फिसा खालामनानै खोबहाबनानै अरखौ फिसा होनानै एवगोन एवनानै बोखारनानै नों एवफिनबा आरो दंबावोबा गारबावगोन बेवहायनो मोजां जासिगोन बे आलु फाजा बेजोंनो मोनसिगोन आरो खामनाया थाला नालाय मोनामनाया गैला जाहैबाय आरो सबाइ ओंख्रि संदोंबा खारदै खमबा सबाइआथ' गेब्लेनाय नङा खम जुरुरिबा जायोब्ला खारदैया कुखाराव खारदै होनानै रुबाबोथ' कुखारा माबायो बन्द' जानानै गोदौनो नागिरा कुखाराव रुयोबा गाव गोजा रुग्रोनांगौ उनावसो कुखारनिफ्राय दोयाव समबार होबा बेदरफोर नाफोरजों संबा दोयाव नाखौ एगवग्रोबाय बा बेदरखौ एवग्रोबाय ओमफ्रायसो सबाइखौ होबाय ओमफ्रायसो खारैखौ एसे होबाय खारैखौबो बांद्राय होबा बाबदे दे थावा जायो सबाइ ओंख्रिया एसे लिमिटयै नायनानै होनांगौ गोबाब नङाबा खाफसे गाहाम होजायो खोरस्लिसे गाहाम होजायो होमबानो आरो लाव लाव साव साव जायोबा माबायावनो सबखायावनो अरखौ गिदिर होनानै फोराननांगोन फोरानबासो मोजां जागोन आरो स्वाद गोनां जागोन बिदिनो दावजों सबाइजों संबाबो मस्ला मस्लि जिरा सामब्राम गुफुरफोर एसे नायथाव थाव देनानै होबासो गोथाव जायो नङाबा जानला मोनला संबा थावा लाव लाव साव साव संबा एसे गावनो आनथा नायनानै सिदोब सिदोब संबासो आरो नारजि ओंख्रिफ्राबो संनायनि खेफासिटि गैयाबा थावा बोरमा बेदरफ्रा बुरिबा बोराइबाथ' रुइनायानो नङा नारजिखौ कुखारआव रुदो खारदै एसे होनानै गाबहोदो एसे गोबाव आथ नयबारसो ओमफ्राय साग्लिदो साग्लिनानै जेनेबा अमा बेदरजों सङोबा अमा बेदरखौ माबायाव दोयाव समबार होदो अमा बेदरखौ एवग्रोदो संख्रि बानलु होनानै हालदै होनानै आराम फ्राम फ्राम एवग्रोदो ओमफ्राय नारजिखौ कुखारावनो साग्लिनानै बाव माबा होनानै खारदै होनानै साग्लिगोरदो ओमफ्राय दोयाव होदो अमा बेदर एवनायाव समबार होदो ओमफ्राय नोङो बांद्राय लाव लाव जाबा बाहायनो एसे गोबाव फोरानबाय थादो थावदों ना थावाखै संख्रि नांदोंना नाङाखै साखिदो संख्रि नाङाखैबा होदो संख्रि बाब्बायबाथ' थावला दै होदेरब्लाथ' लाव लाव जासिगोन लाव लावखौ आरो माबानानै मिदियामनि आराम सङाबानो थावनाय नङा बे गावनो गाव खेल लानानै संनांगोन आरो जानला मोनला संनानै जानाय नङा गोसो होनानै सङाबा मोजां जानाय नङा ओंख्रिया होमबासो मोजां जागोन